क्रिकेट सऽ तऽ हमरा बड़ा रुचि यऽ ओहि दुआरे जे बचपनोमे जे छै मानि लिअ हम लगभग बीस पच्चीस बरस तक तऽ हम क्रिकेटे खेलैत रहि गेलियै तऽ ताहि दुआरे हमरा खेलाड़ियो सब सब जे छै जे जानकार रहैया एहि दुआरे जे कहिआ जे दू हजार एगारहमे धोनी रहै कैप्टन तहन ओ अपना रीजनमे विश्व कप जीतेलकै टी ट्वेंटी विश्व कप जीतलकै साथमे पहला बेर मानि लिअ यानि तीनू सीरिज फोर्मेट सऽ धोनी जे छै से अपन विजय कए कऽ गेल यऽ सब कप जीत कऽ गेल यऽ आ एमहर जे फिलहालमे विश्व कप जे भेल हन ओहि मे तऽ बुझियौ भारत टीमके तऽ प्रदर्शन बहुत बढ़िआँ रहलै हमरो सबके जे छै बहुत खुशी रहए लेकिन एके गो रहए जे छै जे फाइनले दिन जे हारि गेल ओहि लऽ कऽ जे छै से बहुत फिर भी हमसब बुझै छियै जे नहि हमर टीम देशके जे छै जे बहुत बढ़िऑं प्रदर्शन केलथि आओर जे जहाँ तक रहल तऽ फुटबॉलो सब सऽ कनी दिलचस्पी रहैया वॉलिओ बॉल सभ जे छै से खेलै छै तऽ ओते जे छै हमसब तऽ नहि देखलहुॅं तऽ जरूर जा जा कऽ मानि लिअ जादा तऽ मानि लिअ क्रिकेट सऽ दिलचस्पी यऽ खेलाइयो लए जाइ छी आइके डेटमे ड्रीम एलेवन सेहो सब लगबैत रहै छी ओहिमे बहुत किछु हारलहुॅं हँ जीतलहुॅं हँ लेकिन पूरा विश्वमे जतेक भी खेलाड़ी छै टोटलके जे छै नजरमे रखने छी आ टोटलके चिन्है छी के केहन खेलाइ छै के कखन कय पोजिशनमे खेलाइ छै मानि लिअ पहला टीम खेलेतै या दूसरा टीम खेलेतै तऽ के जीततै एते तक डिसाइड जे हमसब कऽ सकै छी कोन पीच पर रन बनै छै कोन पर नहि बनै छै कोनो जे छै से फोर्मेटमे जे छै से मानि लिअ देखियौ पहला जे बैटिंग करै छै ओकरा पर प्रेसर नहि रहै छै ओकरा जे जे भी कमो टार्गेट भेल ने तऽ दोबारा जे बैटिंग करै छै ओकरा पर प्रेसर रहै छै जादा किए प्रेसर रहै छै जादा तऽ ओकरा जे ऊपर के जे कुछ बढ़िऑं बैटर रहल अगर ओ चलि गेलै तऽ ठीक छै बाकी बात सब प्रेसरेमे आउट भऽ गेल सब तै जे छै दोबारा जे खेलाइ छै ओकरा प्रेसर किछु जादा रहै छै नहि शुरूमे जे छै बैटर संभैल लेने रहल तऽ ठीक छै आ नहि तऽ जे छै जे की दोबारा दोसर टीमके जे छै से बादमे जे खेलाइ छै ओकरा हारै के कनी चांस रहै छै जादा जे पहले केलक ओ तऽ बैट पीच पर निर्भर छै मानि लिअ कतौ कतौ पीच पर रहै छै की मानि लिअ जे छै जेकि बॉलरके मदद मिलल या बैटरके मदद मिलल तऽ मानि लिअ तबो जे मदद अगर बैटरके ओ फर्स्टमे मिलै छै तऽ ओकर टीम रहल जे बेसी काल जे छै अक्सर जीतल किए तऽ बादमे प्रेसर भऽ जाइ छै रन जादा भऽ जाइ छै ने तऽ तै जे छै नीको टीम जे छै बादमे हारि जाइ छै आ नहि गोटेक एहन रहल बॉलर एकरामे बढ़िआँ रहल तऽ मानि लिअ जे ओकर बैटरो बढ़िआँ छै ओहिसँ नहि छै मतलब बॉलर काम तमाम कै देलक तै जे छै जे माइन लिअ